जॾहिं कोरोना आई लॉकडाउन लॻो मोबाइल हिकु अहिड़ो हथियारु थियो जंहिं माण्हुनि जी तरक़ी न रुकी माण्हू खे अॻियां वधाइण लाइ सहायता कयो ॿारनि जी पढ़ाई न बीठी माण्हुनि जा धंधा न बीठा नौकिरियूं बि न बीठियूं कमु हलंदो रहियो हलंदो रहियो हाणे सुठी में सुठी ॻाल्हि आहे हिकु मोबाइल सां ॿारनि जी पढ़ाई जो नुक़सानु न थियो हुन जी पढ़ाई थींदी रही पर हिकु ॾिस किनी ॻाल्हि हीअं थी ॿारनि खे मोबाइल जी जामु आदत थी वई हाणे स्कूल वारा बि जॾहिं छुटी हूंदी आहे ज़बरदस्ती ऑनलाइन रखी वठंदा आहिनि पढ़ाई जो न ही नोटस उनखे लिखाईंदा आहिनि किताबुनि में सभु डिजिटल थी वियो आहे त जेकी अखियुनि जी रोशनी आहे कमज़ोरु थी थिए ॿार जामु ॿारनि में ॾिठो आहे मां जॾहिं लॉकडाउन खां पोइ हुननि खे हिकु ऐनक लॻी वई आहे उन्हनि जी नज़र घटिजी वई आहे मोबाइल जे करे ऐं पढ़ाई जे अलावा बि ॿार मोबाइल जामु देर था ॾिसनि हिन सां असांजी अॻियां जी पीढ़ीअ लाइ ॾाढो गहरो प्रभाव आहे असांखे मोबाइल हलाइणु घटि करिणो पवंदो